म्हजो आवडतो गायक जो आशिल्लो जो उदीत नारायण आशिल्लो तेजो आवाज इतलो बरो आशिल्लो आनी तो प्रत्येक जे गाणें म्हणटालो तें खूब हीट जातालें पिच्चरांनी आनी तेजो आवाज इतलो सुरळीत आनी शब्द इतलो उच्चार बरें आशिल्ले ते सगळे कयटाले तो कितें म्हणटा तो आनी एक असो म्युजीक कंपोजर आशिल्लो जो बप्पी लहरी म्हणून नांव आशिल्लें तेजी इतले सोंग्स कंपोज बरी करतालो आनी तेजे जे गाण्या मदीं जे फास्ट ट्रॅक आशिल्ले ते खूब हीट जाले म्हणून म्हाका हे दोगी कलाकार इतले आवडटाले आनी हांव तेंची पदांच खूब खूब गायतालों बीन आनी उदीत नारायण हो इतलो बरो की तो आजून मेरेन ह्या पिच्चरांनी पदां म्हणटा आनी बप्पी लहरीची पदां खूब फेमस आसा